ہم نے دوسرا پروڈکٹ سیمسنگ ٹی وی خریدا ہے ٹی وی میں ہم کو بہت فائدے ہوئے ہیں ٹی وی ہماری چالیس پینتیس انچیس کی ہے اس کے اندر ہر چیز کوالٹی پوری اچّھی ہے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھی ہے کلر فل سے آتے ہیں اس کے اندر اور سویرے سویرے ہم اس کے اندر نعتیں سنتے ہیں سورۂ بقرہ سنتے ہیں سورۂ رحمٰن سنتے ہیں اور سورۂ یاسین سنتے ہیں اور اس کے معنی بھی سن سکتے ہیں ہم جو چاہیں وہ لگا سکتے ہیں صبح کی تازی خبر سن سکتے ہیں نیوز لگا کر آج تک لگاتے ہیں ہندوستان کی ہر جگہ کی پوری نیوز معلوم ہوتی ہے ٹی وی بھی لگاتے ہیں پھر پورے حیدرآباد میں کیا ہو رہا ہے ہر چیز کی تازی نیوز معلوم ہوتی ہے اس کے اندر اور ہم ہر چیز جو نئی آئی نہیں ہے جو ہے جو نہیں ہے وہ ان چیزوں کی بھی معلومات کر سکتے ہیں اور ہم یہاں سے بیٹھ کر دور دور کی چیزیں معلوم کر سکتے ہیں اس میں دیکھ کر اور ہم یہاں سے سمسنگ ٹی وی میں ہر چیز اچھا ہے اس میں ہم یو ٹیوب کنکٹ کرکتے ہیں اور بچّوں کے لیے دینی معلومات بھی ہوتے ہیں اس میں کارٹون بھی دیکھ سکتے ہیں بچّے اس میں کارٹون دیکھتے ہیں اور اس کے اندر کے دینی معلومات جیسے کہ کہانیاں ہوتی ہیں اس کے اندر دینی معلومات کہ بچّے اس میں ہی دیکھتے ہیں اور ہر چیز معلوم ہوتا ہے اس کے ذریعہ نعتیں وہ سب چیز سیکھ سکتے ہیں ہم لوگ بیٹھے اور ہم پورے پریوار بیٹھ کر سنیما دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے فائدے ہیں ہم یہاں ٹی وی پہ بیٹھ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ہم دورا سعودی عرب میں کعبۃُ اللّہ مکؔے شریف یہاں کی نماز یہاں کی اذاں حج کی لائف ٹیلی کاسٹ لائیو ہر چیز دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کر اور پورے کہانیاں دیکھ سکتے ہیں دینی معلومات ہوتے ہیں اس کے لیے نیوز معلوم نیوز دیکھتے ہیں سارے اور ہم یہاں پر سارے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر اسکرین میں پورے سیریلس دیکھتے ہیں اور اچّھی اچّھی چیزیں نہیں دیکھ پاتے وہ سب چیز ٹی وی پر ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں تک کہ کھانے پینے کے چیزیں جو پکوان کی ریسیپیاں ہوتیں اس پر دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں ہر چیز کی اس میں سہولت ہوتی ہے دیکھنے میں اور معلوم ہونے میں اور پریوار کے ساتھ ہم سب کچھ بیٹھ کر ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور نماز کے طریقے یو ٹیوب پر کنکٹ کر کر معلوم کرسکتے ہیں دینی معلومات بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں پریوار کے ساتھ بیٹھ کر سنیما بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں اس کے اس کے کوالٹی بہت اچّھی ہے سیمسنگ کمپنی کی ہے وہ اور ہم پریوار سب مل کر ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور ہم یہاں پر بیٹھ کر دور کے جو بھی چیزیں ہیں اچّھے موسم کی جو بھی ہیں دیکھ سکتے ہیں اور پریوار کے سے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں بچے کارٹون بھی دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اس میں دینی معلومات ہونے جیسے کہانیاں بھی ہوتی ہیں جیسے پریوار کے ساتھ دیکھ کرنے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں اس میں بہت اچھا ہے اس کی کوالٹی بہت اچّھی ہے اور اس کے اندر نقصان بھی ہے ہم اس میں بچّے زیادہ تر ٹی وی دیکھنے لگتے ہیں آتے کی وقت اسکول کے بیگ رکھ دیتے ٹی وی دیکھنا شروع کردیتے ہیں کیا رہتے کھانا کھاتے وقت بھی ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے زیادہ دیر کھانے پہ دھیان کم اور ٹی وی میں زیادہ لگا دیتے ہیں رگبی کا ٹائم آ جاتا ہے بولو تو بچّے سنتے ہی نہیں خالی ٹی وی میں دماغ لگا کے رکھتے ہیں اس سے بہت سارے نقصان بھی ہے اور زیادہ تر نہیں دیکھنے کی چیزیں بھی دیکھتے ہیں ٹی وی پہ بچے چھوٹے ہیں بڑے بڑے چیزیں دیکھنے میں آ جاتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے جو غلط ہوتے ہیں دور دور کی چیزیں اور جیسے جیسے کارٹون ہیں جو جیسے فلماں ہیں اور پورے گندے چیزیں ہوتے ہیں ہم نے نہیں نہیں دیکھنا چاہیے جو چیز ہمیں نہیں دیکھنا ہے وہ بھی آ جاتے ہیں وہ بھی نہیں دیکھنا ہے صحیح بہت سارے غلط ہے اس میں ٹی وی دیکھنا بھی زیادہ تر اور ہمیں جتنا دیکھنا ہے اتنا ہی دیکھیں تو اچّھا ہے لیکن بچّے نہیں سنتے ہیں ٹی وی ہی دیکھتے ہیں رات بھر بیٹھ جاتے ہیں اور چھٹی کے ٹائم تو زیادہ ٹی وی دیکھنے لگتے ہیں پر نہیں دیکھنا چاہیے اس سے بہت سارے نقصان بھی ہیں ہم بھی کچھ دیکھتے ہیں اور کچھ آ جاتا ہے کچھ نہیں دیکھنا ہے وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے اور بّچوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ٹی وی ٹی وی سے بہت غلط ہوتا ہے ٹی وی سے بہت سارے نقصان بھی ہے اور اس میں ہم جتنا دیکھنا ہے اتنا ہی دیکھنا ہے زیادہ نہیں دیکھنا ہے بہت غلط ہے